हेलौ नोंथांमोननि रेस्टुरेन्ताव मा मा जाग्रा आदार मोन्नाय जायो आं दिनै मोनसे गोदान जाग्रा आदार जानो लुबैदों आरो नोंथांनि रेस्टुरेन्तमोनफोरनि जाग्रा आदारनि बयनिख्रुयबो साबसिन जाग्रा आदारा मा आं बेखौ दिनै जानो लुगैदों आरो नोंथांमोननाव स्पिसियेल दिननि थाखाय जाग्रा आदार मोन्नाय जायो नामा